हा जय झूलेलाल साईं जी जी साईं हा साईं जी साईं अचो अचो साईं

जी हा साईं हा हा साईं सभु मिली वेंदव पूरो ठहियलु ठूकियल मिली वेंदो मुंहिंजा चारि माण्हू ईंदव जी जी साईं बिल्कुलु तव्हांखे शिक़ायत जो मौको ई न ॾींदासीं न न साईं बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजी गिला असांजी गिला साईं बिल्कुलु तव्हां चिंता ई न कयो तव्हांखे मस्त रोटी मिलंदी साईं जेको तां चओ साईं बिल्कुलु मुंहिंंजा चारि छोकिरा ईंदा गाॾीअ में सब लादे करे खणी ईंदा गैस भटियूं चूला चिमिचा बासण सभु खणी ईंदा न न न साईं बसि बसि साईं इहे जेको खणी ईंदा ठहियलु ठुकयल खणी ईंदा जी जी साईं जी हा साईं शाही पनीर मिली वेंदव हा टिका पनीर मिली वेंदव हा रोटी मिली वेंदव बीह आलूनि जी भाॼी मिली वेंदव साईं सिंधीअ में हा साईं हा साईं साईं ॿियों त हर शादीअ में अॼुकल्ह लॻनि ई था दालि चांवर थी विया पकोड़ा थी विया हा साईं बिल्कुलु शिमलो मिर्च रखे छॾींदासीं पटाटा तरियल थी विया कचालू थी वियो तव्हांजो जी जी जी जी जी साईं साईं इहा टकाटक बि थी वेंदी तव्हांजी साईं मिठे में छा रहंदो पहिरियों इहो बि ॿुधयो न मिठो बि त रखजंदो कुझु रसगुल्ला अथव चम जी जी साईं साईं बिल्कुलु ठई वेंदव अखरोटनि जो सीरो ठई वेंदव त साईं ॿियों मिठे में रसगुल्लो आइस्क्रीम वग़ैरह हा साईं हींअर सॼो ईअं सिस्टम ठाहे करे ईअं मोकलयांव त माण्हू घणा थींदव तव्हांजा तव्हांजा माण्हू घणा थींदव साईं पूरा शादीअ ते पंज सौ खनि महिमान वहिमान सभु मिलाए घरु वर मिलाए करे सभु हैलो घरवारा बि मिलाए करे साईं हुन में छा छा

ॿुधव हा त साईं पंज सौ साईं इहो पंज न साईं तव्हां साईं तव्हांखे बिल्कुलु पूरी सिंधी रोटी बि मिलंदी

साईं तव्हांजो बिल्कुलु सिंधी रोटी ॾींदुमि मां तव्हां चिंता ई न कयो जेको खाईंदो वाह वाह पियो कंदो तहांजी इज़त असांजी इज़त हिकु जहिड़ी आहे साईं जी जी साईं बिल्कुलु बिल्कुलु जीअं बि थिए थो मां लिस्ट ठाहे करे मोकलयांव थो जय झूलेलाल जय हा जय झूलेलाल जय